हेल' रिना

गयनि दामआ दा बेसे बेसे सारि हाजार सुफारियालाय बेसे हाब पास पास्स'थार आमफ्राय गोथाङालाय सारि हाजारथार एसे खमसोनि मोना उम सुफारियाबो पास्स' थाखाथार केजिआव

बांद्रायथारोन्दां एसे खम लादो लांनाया पन्सास केजिसो लाबोगोन आं त्रिस थाखा माबायाव लादोब्रा त्रिस थाखायाव माबायाव सारिस' गाहाम तिनस'आव औ ए ए हाबाब गोरलैआबो दा जाजाहांबायथ' ओंखायनो गोरलैखौ आरायफोरब्ला जाया अबेबा गोरा दं अबेबा गोरलै दं गोरलैआथ' जाजानायानो नङा गोरलैखौबो नांगौमोन ओ दे होमब्लालाय लाबोनांसिगोन उफाय गैया बिखौनो नाय गय गोरलैखौबो नायनांगोन आरो बे सुफारिबो उम ओ दे औ दे दोन्थ'नोसै दे उम